मेरी जेह्ड़ी पसंदीदा जगह ऐ ओह् ऐ प्हाड़ में जुल्लै बी मिकी कुतै छुट्टियां पौंदियां न में सारे कोल पैह्लें प्हाड़ दिक्खन ही जन्नी होन्नी जि'यां कि अहीं सारे स्हेलियां कट्ठियां होइयै इक हाइकिंग उप्पर प्हाड़ चढ़न जन्नियां होन्नियां ते उद्धर अहीं राती कैंप लगानी होन्नियां ते फिर असीं केह् करनी होन्नियां उद्धर आ अग्गै पास्सै जिन्ने बी प्हाड़ां दे नजारे होंदे उना उं'दा असी भरपूर लाभ उठानियां होन्नियां फिर असीं उद्धर केह् करनी होन्नियां अहीं अपने घरों समान लेइयै जन्नी होन्नियां उद्धर खाने पीने दा प्रबंध करनी होन्नियां होर प्हाड़ें दियां जेह्ड़ी हवा ऐ ठंडी ठंडी हवा ऐ ओह् सानूं बड़ा ही सकून दिन्दियां न सानूं प्हाड़ें बिच्च ब रैह्ना स सोना बड़ा ही म पसंद आंदा ऐ ते प्हाड़ें दी जेह्ड़ी बर्फ ऐ ओह् ते सानूं बड़ी ही जैदा पसंद ऐ क्योंकि साढ़े लोकें गी इद्धर बर्फ दिक्खने नेईं मिलदी ओह् जैदातर प्हाड़ें उप्पर ही जन्दे न बर्फ दिक्खने ताईं ते जेह्ड़ा शाम्मी दा बेल्ला होंदा ते जुल्लै सूरज ढलदा उल्लै ते प्हाड़ सारे पीले पीले जेह् लगदे न ते बड़े ही शैल लगदे न ते फिर सारी कुड़ियां केह् करदियां कि उस सन जेह्ड़ा बी सूरज ढलदा ऐ ओह्दियां फोटो खिचदियां न ते जेह्ड़े बी प्हाड़ां दे बिच्च लाग्गै बन्नै पेड़ पौधे न ओह् बी बड़े ही जैदा आकर्शत न ते जिन्ने बी लाग्गै जगह प्हाड़े आं बिच्च चिड़ियां न ओह् बड़े ही जैदा अच्छे तरीके कन्नै चैह् चकांदियां न होर साढ़ा उद्धर बड़ा ही मन लग्गी जंदा ऐ